हैलो ओला सर्विस मुंहिंजो नालो खेलवाणी अंजली आहे काल्ह राति मूंखे शादी जी पाटीअ में काफ़ी देरि थी वई हुई इन लाइ मां तव्हांजी सर्विस मां हिकु ऑटो बुक कराई हुई मूंखे डपु हुओ की भई तव्हांजो ड्राइवर मूंखे सही सां ऐं सेफटी सां मूंखे घरु पहुचाए सघंदो कि न पर तव्हांजो ड्राइवर भईया हेॾा सुठा हुआ जंहिं मूंखे हिकदमु नाइस्ली हुतां पिकिंग पॉइंट खां पिकअप करे ऐं मूंखे सही सलामत हिते घरु पहुंचायो हुओ हिन जे करे मां उन्हनि जे ड्राइवर जो ऐं तव्हांजे सर्विस जो जाम सारो आभार ती मञया ऐं हिन जे लाइ तव्हांखे मां जाम सारो थैंक्यू थी चवां जीअं तव्हां ॿियनि माइयुनि खे बि ईअं शांतिअ सां ऐं सेफली घर पहुचाए सघो